हाँ मेरा पसंदीदा खेल क्रिकेट है और इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से खेलता भी हूँ क्रिकेट खेलने की प्रेरणा मुझे अपने पिता के द्वारा मिली मेरे पिताजी मुझे क्रिकेट खिलाने का बहोत शौक रखते थे कई जगह मुझे क्रिकेट खिलाने भी ले जाते थे वह चाहते थे कि मैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनूँ और सफल क्रिकेटर बनूँ और मैं कुछ अपना नाम करूँ ऐसे करके मुझे कई जगह वो खिलाने के लिए ले गए और खुद भी जाते थे साथ में जब मैं क्रिकेट खेलता था तो वो बाहर बैठकर हमें क्रिकेट खेलते हुए देखते थे उनको भी बहुत अच्छा लगता था मुझे क्रिकेट खेलते हुए देखना और मुझे भी बहुत अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना एक बार हमारे ग्वालियर में अंतरराष्ट्रीय मैच हुआ साउथ अफ्रीका और इंडिया का उसमें सचिन तेंदुलकर ने जब दो सौ रन बनाए तो वो एक विश्व रिकॉर्ड था अभी तक किसी खिलाड़ी ने दुनिया के किसी खिलाड़ी ने दो सौ रन नहीं बनाए थे जो कि सचिन ने पहली बार बनाए थे उनको दो सौ रन बनाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैने सचिन तेंदुलकर की प्रेरणा लेकर मैने भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलने का सोचा बहुत अच्छा क्रिकेट खेला भी फिर मैं खेलते खेलते मेरा चयन जिला स्तर पर हुआ मैंने जिला स्तर पर भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीती बहुत सारे मैच जीते जिससे कि हमारा और हमारे गाँव का और हमारे पिताजी का बहुत नाम हुआ और इससे हमारे गाँव वालों को खुशी भी हुई जब हम कोई भी ट्रॉफी ले के आते थे तो हमारे गाँव वालों को इससे बहुत खुशी मिलती थी हमारे गाँव का नाम रोशन होता था आगे भी मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ और खेल भी रहा हूँ मैंने संभागीय स्तर पर भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेला और बहुत सारी ट्रॉफियाँ जीती आज भी जब मेरे पास समय होता है तब मैं गली मोहल्ले के बच्चों को ले जाकर ग्राउंड में क्रिकेट खिलाता हूँ उनको अपने साथ उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट बच्चों के साथ खेलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं उनके साथ खेलता भी हूँ और आगे भी चाहता हूँ कि भई मैं जितना मैंने क्रिकेट खेला उतना यह बच्चे लोग भी आगे जाकर एक अपना बहुत बड़ा नाम करें क्रिकेट खेलें और इनका भी एक अंतरराष्ट्रीय टीम में सेलेक्शन हो मैं किसी कारण मेरे पैर में चोट आ गई तो मैं अब अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेल सकता तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं जो हम इन बच्चों को खिलाते हैं इनके साथ खेलते हैं तो इनमें से कोई आगे जाकर सचिन तेंदुलकर बने कोई महेंद्र सिंह धोनी बने कोई अजय जडेजा बने कोई युवराज सिंह बने तो ऐसा हम चाहते हैं कि हम ये क्रिकेट मुझे बहुत पसंद है तो ये बच्चे लोग भी क्रिकेट खेल कर आगे अपना नाम रोशन करें क्रिकेट को आगे बढ़ाएँ और इससे हमारा नाम हो हमारे गाँव का नाम हो हमारे जिले का नाम हो